हलो हाँ शंकर रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी आपके रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना मिल सकता है या नाश्ता जी हमें दोसा चाहिए था और कुछ मीठा भी चाहिए था उसके साथ में जी नाश्ते में हमको जैसे की डोसा चाहिए डोसा डाल फ्राई और नरियल की चटनी और उसके साथ साथ पापड़ सलाद भी भेज देना जी जी और मीठे में गुलाब जामुन गुलाब जामुन और सांभर जरूर से भेजना दही और और क्या चीज है आपके रेस्टोरेंट में जी जी जी तो मीठे में हमको गुलाब जामुन और जलेबी होती है क्या आपके रेस्टोरेंट पे जी हमें जलेबी भी पसंद है जलेबी भी भेज दीजिए जी जी हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे आपका जी जरूर से भेजिए और थोड़ा जल्दी से जल्दी भेजने का कष्ट करेंगे जी